میں آپ سے چارجر کے بارے میں بات کروں تو میں ایک بار مارکیٹ گیا وہاں پر میں نے ایک چارچر دیکھا اس چارجر سے میں نے فون لگایا تو میرا فون چارج ہونے لگا کچھ دیر تک تو فون چارجر بہت بڑھیا چلا دو یا تین دن بڑھیا چلا وہ چارجر انہوں نے بہت جلدی میرا فون چارج کر دیا اس کے بعد وہ چارجر خراب ہو گیا اس کے بعد میں بہت پریشان ہوا ادھر ادھر بھٹکنے لگا چارجر کی تلاش میں کہ مجھے بڑھیا بہترین کمپنی کا چارجر ملے وہ مجھے چارجر نہیں ملا پھر میں ایک مارکیٹ میں گیا میں نے وہاں سے چارجر خریدا اور وہ چارجر بہت بڑھیا چل رہا ہے اس سے میرا فون بہت جلدی چارج ہو جاتا ہے اور بیٹری بھی بہت جلدی چارج ہو جاتی ہے اور بہت دیر تک کی فون چلتا بھی ہے بغیر چارجر کے ہم فون نہیں چلا سکتے چارجر کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر مجھے لگتا ہے اگر جو چارجر ہوتا نہیں تو ہم فون بغیر چارجر کے ہم فون چلا ہی نہیں سکتے کیوںکہ جب تک کہ موبائل کو چارجنگ نہیں ملے گی تو فون نہیں چلے گا اس لیے چارجر ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور جتنا آپ بڑھیاں چارجر ہوگا جس کمپنی کا چارجر ہوگا وہ فون اتنے ہی جلدی چارج کرے گا اور فون بڑھیا چلے گا اور